नमस्ते भैया यहाँ आपके यहाँ साइकिल ख़रीद ख़रीदने आई हूँ आप ना बताइए

रेंजर के दाम बताइए रेंजर बताइए रेंजर के दाम बताइए यही यही साइकिल चाहिए हमको

सात हज़ार सात हज़ार एक दाम बस उतना ही दाम लोगे और कुछ जी आगे बताइए हाँ एक ही यह क्या है नहीं हमें आपकी ही दुकान पर आए हैं तो आप ही बताइए कस्टमर थोड़ा बताइए और कम बताइए क्योंकि मैं ले सकूँ उस चीज़ को हम देना चाहते हैं पाँच

हाँ हमको आप अब कितना हम बोले हैं आप आप बताइए नहीं साढ़े पाँच तो कम

नहीं एक जब अरे पाँच ही बताइए बस साढ़े पाँच तक हो गया

ठीक है साढ़े पाँच डन साढ़े पाँच साढ़े पाँच हज़ार

ठीक है